जॾहिं सुबुह जो मां उथंदी आ त मूंखे चांहि जी घुरिजु थींदी आहे त मां ॿाटले में चांहि ठाईंदी आहियां ऐं पोइ छाणीअ या कोप पलेट में छाणे करे चांहि पिअंदी आहियां ऐं मूंखे जंहिं महिल बुख लॻंदी आहे त थाल में अटो गोए करे ऐं सिपड़ीअ में भाॼी ठाईंदा आहियूं ऐं कंहिं महिल प्रेशर कुकर में बि भाॼी ठाईंदा आहियूं ऐं भाजि॒यूं परोसणु लाइ हुन में केवी बि यूज़ कंदा आहियूं केवीअ सां भाॼी कढींदा आहियूं जीअं कोकी वोकी सिंधी कोकी पचाइणी हूंदी आहे त खुरपी बि हिन में कमु आणींदा आहियूं ऐं हुन सां उथिलाए पुथिलाए खुरपीअ सां कोकीअ खे उथलाईंदा आहियूं या फुलके खे मतिलबु त कटोरनि में स्टील जा कटोरा आहिनि हुन में भाॼी परोसींदा आहियूं ऐं ॿियो गॾु विहंदा आहियूं त के ॿाटले में ऐं भाॼी ऐं चांवर कहिं डिश में ट्रे में खणंदा आहियूं त गॾु विहणु लाइ वरी इहे सामान हूंदा आहिनि ऐं पाइणु लाइ केवी ऐं चमचा थालियूं कटोरा इहे सभु गॾु करे वेहंदा आहियूं खाइणु लाइ मतिलबु त पंहिंजे डैली यूज़ में असां सिपरिनि जो यूज़ था कयूं थालिनि जो यूज़ था कयूं चमचा था कमु आणियूं ऐं केवी कमु था आणियूं खुरपी कमु आणियूं था गिलास पाणी पीअणु लाइ गिलास स्टील जा उहे बि था कमु आणियूं ऐं कंहिं महिल काई तकड़ी भाॼी ठाइणी हूंदी आहे त पोइ प्रेशर कूकरु में फ़टाफ़ट ठाहिंदा आहियूं जल्दी में